विणकाम हांव म्हज्या आवय बापायच्या कडेन शिकलां ल्हानसान पयतालें तांकां विणकाम करता ती तेंकां खूब आवड आशिल्ली आनी तेंगे आवड म्हाकाय ती गोडी लागली आनी हाये खूबशें वेगळें वेगळें तरेचे कलराचे वेगवेगळ्या डिजायन्स केल्या आनीक तें हांवे म्हगेल्या भयणीकय शिकयलें आनीक म्हज्या दोन तीन फ्रेंडांकय शिकयलें कशें करून करप ते तर करपाक मेन म्हणल्यार गरजेची गोश्ट आसा ती म्हळ्यार तितूंत पयलीं आवड उरपाक जाय आनीक पाशयेस भरपूर लागता तुका तो करपाक खुब्ब टायम लागता वेळ खूब वता तेतूंत तेका लागून एक जाग्यार बसून ते करपाक तितलें पासयेस उरपाक जाय पेशन्स भरपूर लागता आनी कलरांची मात्शी जाणीव उरपा जाय म्हणजे तुमी दोन कलर मिक्स करतात जाल्यार

दोन खंयचे कलर एक कडेन हाडटकीर बरें दिसलें तें मात्शीं ताची वळोख उरपाक जाय आनीक एक कलर मात्सो गडदसो घेवपाचो एक मात्सो लायटसो घेवपाचो म्हणटगीर तेचे जो तुमी डिजायन करतात पॅटर्न करतात तो आनी उठून दिसता तें लक्षांत दवरूपाक जाय